हमर जे परिवार छै न से बहुत लम्बा चौड़ा छै लम्बा चौड़ा छै हमर एगो बेटा बेटा छै दुगो बेटी छै ननदि छै हे वएह साउस छै ससुर छै हमरा गोतनी छथि एगो गोतनी चारि दियादिनी छियै गोतनी तब नाति अथी नाति छै बहुत परिवारके छी लम्बा चौड़ा परिवारमे सभ छै हमरा लम्बा चौड़ा छै तैके बादमे हमर बच्चा अर पढ़ै छै एगो पटनामे पढ़ै छै एगो घर पर पढ़ै छै हाईइस्कूलमे हमर बच्चा आरो बहुत परिवारके छियै लम्बा चौड़ा परिवारमे छियै बहुत लम्बा चौड़ा परिवारमे जे छियै से अपन दिआदिनो आर छै चारिटा अपना छियै हमे एगो ननदिओ छै एगो साउसो छै एगो ससुरो छै सभ छै दिअरो छै एगो भैंसुरो छै